नमस्ते

भैया आपके पास फ्लावर वलावर है क्या हमारी पड़ी और ताज़ा फ्लावर्स चाहिए वही तो क्या है कि मार्केट जाने से अच्छा है यहाँ नज़दीक मिल जाएगा जल्दी से तो आप कैसा लगाएँगे हाँ तो सेटिंग हमको लंबा ना जाना पड़े आप इसके लिए

पास से ले लेंगे तो हमको लंबा नहीं जाना पड़ेगा मैं यहीं ले लूँगा हाँ तो ठीक है आप कब दिखाएँगे ठीक है लेकिन आप कोई रेट वेट बता दीजिए ताकि कंफर्म रहे हाँ ताकि हम ना जाना पड़े यही कुछ दाम वाम बता दीजिए तब ठीक है हाँ हाँ कुंटल के हिसाब से तब तो भाई महँगा पड़ेगा और कम करिए

हाँ हाँ इसी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि लंबा नहीं जाना पड़े यही नहीं क्या है सर